जेना कि अहाँ हमरा सऽ पुछलियै अहाँ के क्षेत्रमे केरियर आप्शन विज्ञानमे की किछु अय तऽ एतय तऽ बहुत छै जेना कि जेना कि हमही करै छियै अभी बी टेक करै छियै मशीन लर्निंग करै छियै ओकरामे पीअर्स ब्रांच छै तऽ यहाँ पे नौकरी करतअ बिहारमे टेक्नोलोजी के नौकरीके ओते मांग नहि छै बाहर जादा मांग छै फिर भी हम अहाँके बिहार के अनुसार बताबै छियै यहाँ बिहारमे अगर अहाँ टेक्नोलोजी मे कोइ जॉब करयै चाहै छी तऽ अहाँके बी टेक बी सी ए ई सब अनिवार्य छै करै लऽ ओकरामे अहाँ कोनो प्रोग्रामिंग कयले छी तऽ अहाँ कऽ भेट जायत नौकरी अगर अहाँ वेव डेवलपमेंट वेव एप्लीकेशन डाटा एनालिस्ट केयने छियै तऽ अहाँ के एक एक लाख वेतन भेट जायत माॅंग तऽ बहुत छै यहाँ पे आई आई टी के माॅंग अभी बहुत जादा छै मार्केट मे हर जगह आई आई टी के मांग छै लेकिन आई आई टी मे भी सबसे जादा मांग यहाँ छै डाटा एनालिस्ट आओर वेव डेवलपमेंट सबमे बहुत जादा वेतन भी भेटै छै हम जेकरा जेकरा जानै छियै वेव देवलपमेंट ओकर ओकर साठियो लाख पैकेज छै तीन तीन लाख चार चार लाख महिना कमबै छै हो जाइ छै जेना कि हम मशीन लर्निंग करै छियै आगे बढ़ै छियै ओकरामे ई छै ने अहाॅंके अनुसार से फसल अहाँके जेतने जेतने होइ छै माँग माँग के होइ छै माँग बहुत जादा छै एहिबेर गवर्नमेंट सबके ओकरामे जॅं अहाँके भेटल बहुत भेटत अहाँ अगर वेव डेवलपमेंट करि लेलियै तऽ अहाँ बेरोजगार नहि रहब अहाँके बहुत वेतन भेटत बहुत